असें गोभी गै लानी ऐ जां कड़म गै लाना ऐ पैह्लें असें बाड़ी गुड्डनी भी ओह्दे च गोहा सु'ट्टना ते फिर ओह् त्यार करनी ते त्यार करियै पानी लाना होंदा ते जे ओह् लाचै ते लाइयै जेल्लै त्यार होंदी ते फिर असें बड़ी मुश्कलें दा सामना करना पौंदा ते कि'यां असें ओह् कट्टियै ते बोरुएं गी पानी ते फिर असें सिरै चुक्कियै ढक्की ढलियै फिर असें दूर जाना पौंदा इन्नी मुश्कलें दा सामना असेंगी करना पौंदा फिर असें उ'नेंगी बेचने आस्तै ओह् रोड़ तगर उं'दा पर रोड़ आसै असेंगी गड्डी नेईं लभदी केईं केईं दौ दौ घैंटे घैंटा होई जंदा असेंगी गड्डी बलगदे गड्डी बी नेईं औंदी ते सब्जी इन्नी मुश्कलें त्यार करियै अस ते अग्गै बेचने गी असें ई गड्डी गै नेईं लभदी असें ई कोई सुविधा गै नेईं साढ़े इत्थै गड्डियै दी ते असें दूर जाना पौंदा कुदै रियासी होई जंदे कुदै जम्मू मंडियै ई अग्गुआं अस इत्थुआं ऑटो पकड़ना ऑटो लब्भै ठीक ऐ नेईं लब्भै ते असें सिरै पर गै चुक्कियै जाना ते किन्नी मुश्कलें दा सामना करना पौंदा कुदै असें ई गड्डी बी नेईं थ्होंदी ऐं थ्होऐ ते फिर बी अस कुदै जाई सब्ज़ी सिरै पर चुक्कियै ते असें कुदै ऑटो च पजानी ते ऑटो लब्भग ते मंडी तगर छोड़ग फिर अस उसी कुदै टकागे कुत्थै टकानी कुदै लै ओह्बी जगह निं लभदी ते फिर अस बेचने होन्ने आं ते इन्नी असें मुश्कलां दा सामना करना पौंदा ते ओह् असें सब्ज़ी लाई दी होंदी अग्गै असेंगी उंदा मैह्नत दा फल गै निं लब्भै ते कोई असेंगी किन्नी ते केह् फायदा असेंगी इन्नी सब्जी लाने दा इन्नी मुश्कलें असें त्यार करनी ऐ ते त्यार करियै अगर असें गी उ'ऐ साढ़ी कुदै बिके नेईं कोई किश असेंगी फायदा होऐ कोई फायदा निं होऐ असें कोई सुविधा निं ऐ इस गल्ला असें ई सुविधां चाही दियां गड्डी गै कुदै इक्क लग्गी जाह्न साढ़े इद्धर ते अस सब्ज़ी पजाई सकदे आं मंडी तगर नेईं ता अस इन्नी मुश्कलें किन्नै सब्ज़ी त्यार करने होने आं ते अग्गें असेंगी सब्ज़ी बेचने दा कोई ढंग निं कोई सुविधा निं लभदी ऐ कोई गड्डी निं उत्थें तगर पुजदी ऐ ते केह् फायदा असें ई इन्नी मुश्कलें नै अस गढ़ मलाने होन्ने आं ऐं गोभी होइया जियां अस घीए बी लान्ने होन्ने करेले होई गे फिर अस इनेंगी बेचने गी बी जन्ने होन्ने आं पर असेंगी कोई गड्डी निं लभदी मुस्कल होई जंदा असें